औ ओं ओं

ओं औ

औ मोनो मोनो मेल्ला बड'लेण्ड मोनबाय ओं औ औ भाराया बिदिनो नोंसोर गवालपारानिफ्राय बिसिमाव देरस' दुइस'सो थांगोन खोमा ओं औ औ फुंनि बिदिनो टाइम बाय टाइम खारसै दाना सयता हो मोनो औ मोनो टाइम बाय टाइम मेरला गारि दंसै ओं मोनो मेरला गारिसै ओं

गोदो गारिया खममोन गोदो गोदो गारि गैबाङामोन ओमफ्राय गोदो बिदिनो खेन्तार बिदिनो गारि गिदिर गंफा गंनै बिदिल'मोन ओहो ओहो गैयामोन

औ मिनि बास खेन्तार गारि गिदिर बिदि खारोमोन गोदो बिदिनो टाइमलिसो खारोमोन आरो

ओहो मोनामोन गोदो त्रेनाथ' मोनो त्रेन मोनो

नोङो नोङो फैनानै बे रेल स्टेशनावबो ओंखारजाबाय आरो नैबे कारिगावआवबो ओंखारजायो कारिगाव ओंखारनानैबो मेल्ला गारि फिसा फिसा दङ अट'बो दङ थथ'बो दङ ओं मोनो औ थथ' दङ मेरला गामि सिं सिं थथ' खारजोब्बाय लांगोना लांगोना दोनफैसै ओं औ दे दे मेरला गारि ओं